अच्छा हम गाए पोसैत छी आओर महीँस अछि पाड़ीसभ अछि ओकरा खाना पीना सानी पानिसभ ओकरा दाना दैत छियै ओकरा सानी केलहुँ सानी बोझलहुँ भुस्सा देलहुँ सानी पानि केलहुँ दाना देलहुँ दानासभ दैत छियै खुअबैत छियै चिक्कससभ दानासभ सभचीज दैत छियै गाएकेँ महीँसकेँ सभके देलहुँ सानी पानीसभ केलहुँ मालसभकेँ खुएलहुँ माल जाल रखैत छी उएह पोसैत छी करैत छी हम माल जालके देखभाल केलहुँ घरपर गृहस्थी लाइन छै उएहसभ करैत छी माल जालकेँ खुअबैत छी पियबैत छी ई काजसभ करैत छी सभचीज माल जालकेँ देखलहुँ सानी पानी केलहुँ दाना देलहुँ गाए अइ महीँस अथि सभ सभके खुएलहुँ पिएलहुँ इएह काजसभ सानी पानी दाना सभचीज दे देलहुँ खुएलहुँ पिएलहुँ बुझलियै उएहसभ करैत छियै